और बहुत अच्छा जो है सीन उसमें बनाते थे सीनरी कहीं मछलियां बनाई कौन पेंटिंग में कहीं कमल का फूल बनाया कहीं ग़ुलाब का फूल बनाया कही हंस वगैरह बनाया मोर भी बनाया बहुत सारी पेंटिंग में ये सब बनाते थे हम लोग ड्राइंग करने का हमको बहुत बड़ा शौक था हम शौक करते थे हमको बहुत अच्छा लगता था उसमे हमें इनाम भी मिलता था और हम पेंटिंग करते थे और अपने पास पड़ोस का भी जो कोई बोलता था कि हमको हमारा सहयोग करवा दो तो सहयोग करवा देते थे और इस्कूल में बहुत अच्छा हमारा जो है काम होता था और पेंटिंग में जो है हम लोग ऐसा ऐसा बनाते थे जैसे मोर वगैरह है और हंस है और चिड़िया वगैरह बनाते थे मछलियां बनाते थे फूल बनाते थे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे जैसे कि कोई वैसा चित्र है किसी महापुरुष का वो भी हम लोग देख कर बना लेते थे वो भी हम बनाते थे और बहुत अच्छा लगता था हमको ऐसे पेंटिंग करना बहुत अच्छी तरीके से बनाते थे हम पेंटिंग करते थे उसको बाद में रंगाई करते थे और बहुत बढ़िया बढ़िया उसका सीन सजाते बनाते थे हर कलर से जो जिस कलर से सजाने वाला होता था तभी हमको लोग इनाम भी देते थे और इस इधर से उधर बनाने में सारी जितनी दीवारें थी उन पर सब लोगों का बारी बारी से बनाना बहुत अच्छा लगता था हम तो बहुत अच्छी तरीके से वो हमको बड़ा शौक था बनाने का उसको बनाते थे और बनाने के बाद उनकी रंगाई करते थे उनको बहुत अच्छा लगता था और उसके साथ साथ किसी देवी देवता का भी चित्र बनाना होता था तो हमको बहुत अच्छा लगता था देवताओं के चित्र में हमको बहुत रुचि थी तो जैसे कि कमल के फूल पर माँ लक्ष्मी का वास होता है तो माँ लक्ष्मी जी को बनाते थे और कहीं शेरा वाली माँ को बनाते थे शे शेर पर सवारी सहित उनको बनाते थे अष्ट भुजाओं वाली क्योंकि हमको चित्रकला से बहुत बड़ा प्रेम था इसलिए तो हम उसको बनाते थे फिर पेंटिंग करते थे बहुत अच्छा लगता था और उसके बाद में जो हमारी समझ में आता था दीवारों को खाली नहीं रखते थे उनको सजाते थे बनाते थे सारे चित्र बनाते थे बहुत अच्छा लगता था और उसके बाद में चित्र बनाने के बाद में जो और रंगाई बनाई होती थी उनको बनाते हर कलर से रंगाई करते थे जिस कलर की होनी चाहिये जैसे कि वस्त्र वगैरह लाल बनाते थे माता जी के और चूनर वगैरह लाल बनाते थे और ऊपर से पेंटिंग के बाद उसको सजाते थे चूड़ी बिंदी वगैरह हर चीज़ बनाते थे पायल उनके पैरों में सजाते थे कलर लगाते थे बिल्कुल बिल्कुल सही करते थे उसके बाद में मुकुट भी बनाते थे और मुकुट बनाने के बाद हम उनको सजाने के बाद उन उनका जो है पूरी उनका पूरा सब शृंगार करके और पूरी पेंटिंग में करके और पूरी पेंटिंग में अधूरी नहीं छोड़ते थे पूरा बढ़िया करते थे और लोग देखते भी थे देखने में उनको बहुत उत्साह था और हमको बहुत इनाम में भी मिलता था और हम लोग उसको देखते थे और सब खुश होते थे हमको ईनाम भी देते थे